हमने आपके रेस्टोरेन से खाना ऑडर किए थे तो हम चाहते हैं कि आप वह खाना ऐसा भेजे कि वह गर्म ही रहे हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं तो हमें उनको शाम को खाना खिलाना है तो वह खाना गर्म ही रहे ठंडा ना हो इसका आप विशेषकर ध्यान रखें हम कोई और रेस्टोरेंट से भी खाना ऑडर कर सकते थे पर हमें आपके रेस्टोरेंट का ही खाना ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने आपके रेस्टोरेंट से खाना ऑडर किए हैं तो आप यह विशेष ध्यान रखें कि खाना ठंडा न हो गर्म ही रहे और अच्छा खाना हो जो मेरे घरवालों को भी पसंद आए और मेहमानों को भी पसंद आए आप इसका खास ध्यान रखें और खाना टाइम पर पहुँचा दें ताकि ताकि वह सही से गर्म रहे और सभी अच्छे से गर्म भोजन कर सकें जिससे हम आपके यहाँ से दोबारा ऑडर कर सकें आपके यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है इसलिए हम आपके यहाँ से ही खाना ऑडर करते हैं इसलिए आप अच्छे से पैक करके खाना पार्सल कीजिएगा ताकि वह खाना गर्म ही रहे और सभी अतिथि अच्छे से खाना खा सकें और आप और आपके यहाँ से हम दोबारा खाना ऑडर करने के बारे में सोच सकें खाना गर्म ही रहना चाहिए ताकि हम सब अच्छे से गरम खाना खा सकें